मध्य प्रदेश में जो भी घूमना चाहता है तो वो आने के लिए सबसे पहले रात की ट्रेन बुक करे और रात की ट्रेन बुक करने के बाद वो अपना जैसे कि महाकाल आना चाहता है तो महाकाल में सुबह सात बजे पहुंच जाएगा सुबह सात बजे पहुँच के अपना रुके और ठहरे धर्मशाला में या होटल में तो नहाए धोए और महा बाबा महाकाल के दर्शन करे बढ़िया और दर्शन करने के बाद वहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अपना जो भी धरमशाला में या होटल में चाय नश्ता करने के बाद अपना खाना पीना खा के और और भी जगह जाना चाहता है मध्य प्रदेश में जैसे कि पचमढ़ी है तो पचमढ़ी पहुँचो बस से या ट्रेन से तो वहाँ भी झीलें हैं पहाड़ हैं घूमें और रात में वहाँ भी धर्मशाला में ठेहरो खाओ पियो सब सस्ते दामों में हो जाता है आना जाना भी बुकें भी और आटो भी वहाँ छोटे दामों में मिल जाते हैं जैसे कि और वहाँ से घूमना है तो अपने भेड़ाघाट है यहाँ जबलपुर आने के लिए भेड़ाघाट है ग्वारीघाट है यहाँ ठहरने के अच्छे उच्च स्थान भी हैं और सस्ते भी हैं और खाने पीने का भी सस्ता है बढ़िया ठहर सकता है और इसी तरह अपनी यात्रा को सफल बना सकता है घूम सकता बहुत सुंदर जगह है